हम जे छै से अहाँके किछु दिन पहिले एगो फ्लिपकार्टसँ जे छै से अहाँके कुरसी खरीदने रहौँ जेकि नीलकमलके कुर्सी छलय सात सए साढ़े सात सएमे हम खरीदने छलहुँ आओर जे छै से जकर जे छै स्थिति अहाँकेँ दुइए चारि दिनके बाद जे छै से ओकर जे छै स्थिति हमरा पता चलय लागल जेकि बहुत लचीलापन ओहिमे छलय बहुत कमजोर छलय आओर जे छै से ओहिके बाद जे छै से ओ बहुत जल्दिए टूटि गेल हेँ आओर जे छै से जेकि ओहिमे हमरा जे छै से बढ़िआँ अच्छा खासा पैसो खर्चा भए गेल आओर जे छै बहुत बैड प्रोडक्ट जकरा इंग्लिशमे कहल जाइए खराब सामान इएह ई ओ रहला ओ रहल ओकर आओर जे छै से अगर अहाँसभ कुरसी खरीदय लेल चाहै छी तऽ बढ़िआँ अहाँ अपन सामान देखि कऽ खरीदू कंपनी देखि कऽ बढ़िआँ कंपनी देखि कऽ खरीदू आओर जे छै से ओकर रेटिंगसभ देख लियौ की केना रेटिंग छै आओर इएहसभ हम कहय लेल चाहब आओर जे छै ओना बहुत तरहके सामान अबै छै कुरसिओमे जे छै बहुत तरहके कुरसी अबै छै लेकिन हम जे खरीदने रहौँ ओ बिलकुले बेकार छलय आओर जे छै से इएहसभ हम कहय लेल चाहब